ہیلو میری بات اولا ڈرائیور سے ہو رہی ہے میں نے کچھ منٹوں پہلے اولا ایپ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پک کرنے کے لیے گاڑی بک کری تھی پر آپ ابھی تک میرے گھر تک نہیں پہنچ سکے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کا کرنٹ لوکیشن کیا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کو صحیح طور پر کہاں پر آنا ہے اچھا تو آپ جلینا میں ہیں جلینا سے آپ کو سیدھی سڑک کی طرف چلنا ہے جامعہ اور جامعہ کے بعد بٹلہ ہاؤس بٹلہ ہاؤس سے جب آپ دائیں طرف مڑیں گے تو سیدھے چلنے پر چوک آئے گا اور چوک پر ایک بڑی ہی مشہور دکان ہے جوس کارنر کی وہاں پر آنا ہے وہاں آنے کے بعد آپ کو بائیس نمبر گلی میں فلیٹ نمبر اٹھارہ میں آنا ہے اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ پھر سے مجھے رابطہ کریں